में बी कीता अपनी जिंदगी च सब किश कीता कि कि मेरे सौरे मेरी सस्स मेेरे घरे आह्ला मेरे जेठ जठानी सारें मिगी स्पोर्ट कीती में बी कीती में बी कीता लेकिन जेल्लै मैं छोटी हुंदी ही ते में बड़ा कुछ सेहा में आंदा नेही ते इन्नी कमाई ते सिक्खना कुत्थूं चलो करदी ही सिक्खेआ थोह्ड़ा बोह्ता अग्गे चली लेकिन पूरा नी मिगी आया ऐ सारें मिगी हस्सना जेल्ले मैं नच्चना हस्सना दिक्खो केह् करा दी दिक्खो केह् करा दी जेहो जेहा आंदा ते ओह् ते मैं करदी ही मेहनत करदी ही अपने मेहनत करदी अज्ज इत्थै तोड़ी पुज्जी कि में अपनी मेहनत कन्नै अपनी स्हेलियां जोड़ियां और रिश्तेदार जोड़े ते सारें नूं आखेआ तुस बी सिक्खो करो अग्गे गरीब लोकां दी मदद करो जेह्ड़े लोग पैसे नेई खर्ची सकदे उनेंगी फ्री कराओ उनें घर बैठे दे दस्सो करो अपनी स्हेलियां आक्खेआ अपनियां ननानें सारें गी आखेआ अपने प्योके बी आखेआ माऊ अपनी गी तुस बी अपने नूहां भेजो उनें कुछ बनाओ कराओ कोई डांस बगैरा सखाओ ते अहें सब कुछ कीता बड़ी मेहनत कीती बड़ा कुछ सेहा मगर में अपने बच्चें गी एह् गल्ल आखनी कि जिंदगी च हारना नी डट के मकाबला करना ऐ परेशानी दा हारना नेई की कि मिगी आंदा नेही मीं जित्थै जाना थोह्ड़ा करना ते आखना जे तुहेंगी आंदा नी तुहें एह् करा दे तुस ओह् करा दे मगर में आखेआ कि में करियेै ही साह् लैना फिर कोई कमेटी ऐसी आई स्हाड़े ग्रां च जेह्ड़ी एह् बच्चें गी इम्प्रूवमेंट करांदी ही ते मैं बी कीता उंदे कन्ने में जांदी रेही ते फेर मिगी समझ नी आई की घर दा कि'यां चलना ते फिर मगर मेरे घरा आह्ले मैं मेरी सस्स ने आखेआ नेई तूं जो करना कर अहीं ऐं बैठे दे अहीं दिक्खी लैगे घरे तूं बाहर निकल अपनी जिंदगी बना घर बैठे दे कक्ख नी थ्होना मैं बी बाहर निकली अपने डांस कीता और बच्चे जोड़े छोटे जेह्ड़े बच्चे नेई बचैरे पेसे देई सकदे घर दे माड़े लोग उनें बी लेआंद अपने कन्नै लाया उनेंगी बी शैल दित्ता दस्सेआ के केह् करना कियां करना पैहे नी ले की कि में जानदी ही मैं बचपन च केह् किश सेहा ते एह् बच्चे बचौरे अज्ज दा टैम इन्ना महंगाई दा समां कुत्थूं कड्ढने लोकें इन्ने नोट इस कारण आखेआ जेह्ड़े गरीब लोग नै उनेंगी मुफ्त दित्ती जाए एह् सेवा ते फिर में और जोड़े अपने आंञी गोआंढियें जनानियें गी आखेआ घर बैठे दे तुस केह् करना छड़ी रूट्टियां पकानियां थोड़ा बाहर निकलो दुनियादारी दिक्खो कि दुनिया च केह् होआ दा केह् नी होआ दा फिर ओह्बी मेरे कन्नै जुड़ियां ओह्बी लोकें दी सेवां च जुड़ियां छोटे छोटे बच्चे कट्ठे कीते अहीं इक ग्रुप बनाया कि होर बच्चे बी आन डांस सिक्खन जो मर्जी सिक्खन मतलब शैल करना अपने कामयाब इंसान बनन अहीं सब कुछ करा दे आं गरीब लोकें आसै की कि मिगी पता ना बचपन च में बी बड़ा कुछ सेहा पैहे दी खातिर बड़ा किश पिच्छे छुट्टेआ मगर ओह् छुट गेआ हुन अग्गे जेह्ड़ा आया ओह् हासल करना ऐ और कामयाब होना ऐ सारे लोकें नूं अहीं इयै आखने आं कि तुस बी कुछ बनो जनानियां औरतें पर बंदिशां मत लाओ उनेंगी कुछ बनने दो जो उंदी इच्छा ऐ ओह् करने दो की कि अज्ज दी दुनिया च इंसान अपने पैरें पर खड़ा होए ओह्दी बड़ी वैल्यू ऐ